एहिठिना एखन छै ने हमरा आओरके जे बच्चा सभकेँ जे तहिआ तऽ घरसे नहि निकलै ले दै रहै महिलाके आब एतना ने निकलै ले दै छै जे बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ करलक पढ़ि लिखि लेलक अपन इहो काम कएलक तकर बाद सिलाइ मशीन जे छै ओकरा सी लै छै दस टा टहलो कै लै छै तकर बाद कि करै छै तऽ दुइ डेरा जाके आओर दीदी सभकेँ समय देलक जे दीदी यौ ई काम करबै तऽ बढ़िआँ हैत दुइ गो पइसा हैत आओर एहिठिनासे तहिआ तऽ डेरा घरसे बाहर नहि होइ रहिए आब तऽ जाए छिए दस लग दस रङ्गके ज्ञान सिखै छी बुधि सिखै छिए आब ज्ञान जे छै ने जे पाँच गोरे बैठिके जे दस टा जे छै से सत्सङ्ग कै लिअऽ दस लग बैठिके जे छै से सिलाइ मशीन करिए लेलिए अहाँ आब हे यइ दीदी हमरा पापड़ बनेनाइ छै कोन आधारसे बनेबै दीदी हे यइ हम तऽ बनबै छिए पापड़ पापड़ बनबै छिए एगो छोटा सा एगो बनबै छी बड़ा सा एगो गोल गालमे तीन मेलके दीदी पापड़ बनै लै छिए तीन मेलके पापड़ बनै लै छिए तब कनिटाके एगो तिलौड़ी होइ छै वएहमे ओ भए गेल अहाँके भए गेल ती दुइ आइटम दुइ आइटम बनै लेलिए तऽ तेसर दोसर दीदी अएतै ओ कहतै हे दीदी हमरा नहि बतै देबै कहली हँ दीदी बतेबै कि बतै देलहुँ चलि गेलहुँ ओहो दीदीके बतै दु ओहो दीदी पाँच वेराइटी बनै लै छै पाँच आइटम बनबैके बाद जे छै ने तकर बाद जे छै दोसर अँगना गेलहुँ तऽ दोसर दीदीके देखलहुँ जे सोइटर बुनै छै तऽ कहलहुँ हे दीदी कनिके हमरो सोइटर बुनै ले बतै देबै तऽ कहलक हँ दीदी बनै देबै कि ई सोइटर बनै लेलिए तकर बाद दोसर अङ्गना गेलिए तऽ कहलिए हे दीदी कनिटा हमरा टोपीके दुनू साइडके बिचला तऽ बुनि लै छिए साइडके बुनै ले नहि आबै छै कोना बुनबै दीदी यौ कहलकै हे दीदी हमरा आबै छै बुनै ले हम बनै देब अहाँकेँ ओ दीदी कि केलकै तऽ हमरा सोइटर बुनै ले सबचीज बना बुनि लेलिए लेकिन दुनू साइडके नहि आबै रहै ओ दीदी हमरा बतै देलकै ओ बनै देलकै तब कि केलिए हे यौ दीदी अहाँ जे छै सोइटर तऽ टोपी तऽ बनाइए ने लेलिए यौ कहलकै हँ कहलिए अहाँ तऽ सोइटर बुनै ले सिखलिए हमरा तऽ नहि आबै छै दीदी तऽ हम कोना करबै कहलकै दीदी आब तहिऔका बैन्डेज नहि छै आब अँगना घर जाएके जाइ छिए ठीक छै आबिऔ सिखिऔ एहिठिना जे छै से एगो भगती गाबू भगतीके मतलब जे कोनो सत्सङ्ग भजन ज्ञानवला बुधि जे छै तऽ गाबै लागलिए दस गो दीदी बैठलिए तऽ ओ ज्ञानवला दस टा पद गाबि लेलिए गाबि लेलिए तऽ दोसर दीदी कहलकै हे यौ दीदी आइ हमरा जे छै शिव चरचा करेनाइ छै तऽ ओ दीदीके यहाँ गेलिए तऽ शिव चरचा गुरुके बस शिव चरचा गएलिए शिव चरचा गाबिके बस हमरा आओरके भए गेलै